आतां सिक्रेट इनग्रीडियंट म्हणलें जाल्यार अशें खुपशे इनग्रीडियंट आसात जे आमी जेवणांत स्वादिश्टता हाडपाक वापरपाक शकतात आता पयलो म्हटलें जाल्यार वेलची किंवां वेलेची पूड आता आमी सप जरी आमी शिरो करतात जाल्यार शिरो कसो करतात की पयले रवो बरो भाजून घेतात मागीर तातूंत आमी वेलची घालतात वेलचीचो पावडर घालतात तातूंत आमी उदक घालतात साखर घालतात मीठ घालतात जाय जाल्यार आमी तितूंत लवंगाय घालतात आता लवंगा ही सिक्रेटे इनग्रेडियंट आसा वेलची जी आसा ती सिक्रेट इनग्रीडियंट आसा आनी ताजेन दूद इल्लेंशे आमी घालपाक शकतात आनी ताजेन ताका बरो असो स्वादिश्टपणां येता बरो टेस्ट येता बरो तेका फ्लेवर येता आनीक तेजेन तें खूब बरें लागता दुसरें म्हणले जाल्यार आमी आता चिबडाचें रसायण करतात या दिसांनी तर तें खुबच आसता आनी तें कशें करतात की पयले चिबड बरें धुवन तें कट करून कापून घेवून तेजे बारीक तुकडे करतात आनी मागीर तातूंत सईचो रोस घालतात आनी तातूंतय आमी वेलचीचो पावडर वापरतात आनी त्या वेलचीच्या पवडरान तेका खूबच स्वादिश्टता येता आनी दुसरें सिक्रेट इनग्रीडियंट तातूंत यूज करतात तो म्हळ्यार लिंबू आता लिंबू जर तातूंत पिळ्ळो जाल्यार तें खूबच आनीकय बरें लागता आनी तातूंत गोड घालून तें बरें मिक्स करून तातूंत इल्लें मीठ घालून तें खावपाक जाता आनी तिसरें म्हळ्यार आतां आमी गोडशें करतात खंयच्या सणांनी चवथीक जावूं दिवाळेक जावूं केन्नाय मीठे किंवां गोड पदार्थ आमी म्हणटात पळय तें आसा गोडशें शेवयाचे गोडशें शाबू तांदळाचे गोडशें आनी तातूंत जर आमी वेलचीचो पावडर घातलो जाल्यार तें इतलें बरें लागता की तुमी सांगय नाकात कित्या हायेन तें खावन पळयल्ले आसा कशें लागता तें आनी चवथे म्हणल्यार आता आमी लस्सी पितात लस्सी पीली की कितें जिवाक बरें थंडक मेळटा ती लस्सी पिवपाक तेका बरो टेस्ट येवपाक अशेंच जर धंय घातली जाल्यार ती लस्सी बरी लागना तेतूंत जेन्ना आमी वेलची घालता वेलचीचो इल्लो पावडर घालतात तेन्ना तीं लस्सी इतली बरीं लागता की खुबच पियत रावपाची अशी दिसता आनी मागीर आनीक सांगपाचे म्हल्यार लिंबू आता लिंबू जो आसा ज्यात आमचे नॉन वेज नॉन वेज जें खाणे आसा जावूं तें भाजिल्ले नुस्तें जावूं बांगडो रेशाद बांगडो किंवां चिकन जावूं भाजिल्लें रोस्टेड बार्बीक्यू भाजिल्लें किंवां कशेंय आसूं जेन्ना आमी तेजेर लिंबू पिळटात तेन्ना तें खूब म्हल्यार खूब बरें लागता रुचीक लागता आनी तिसरे म्हळ्यार तिसरो जो आसा तो आमचो इनग्रीडियंट वॉ आसा तो सोया सॉस आसा सो सोया सॉस जर आमी तातून घातले तितूंत सपोज आमी शिवराक पुलाव करतात जाल्यार तेका बरो फ्लेवर दिवपा खातीर आमी कितें करूंक शकतात सोया सॉस वापरूंक शकतात किंवां अशें धरात की आमी वेज सूप करतात आतां चिकन सुपांत कितें आसता चिकन सुपांत चिकन घालतकीर ताका फ्लेवर जाय असो ना चिकनाचो ताका बरो टेस्ट येता पूण जेन्ना आमी वेज सूप करतात तेन्ना तेतूंत सगलें भाजीच आसता जावूं गाजर आसता

चवथे म्हल्यार मॅगी क्यूब तुमी जाणात आसतली जे बाजरान मेळटात तें जेन्ना आमी तें मॅगी क्यूब चिकन केन्ना ग्रॅवी करता किंवां चिकन चिली करतात जेन्ना आमी तें तितुंत वापरतात तेन्ना तेका आनी बरो टेस्ट येता आनीक चवथे म्हटल्यार मॅजीक मसाला जो बाजरांत मेळटा तोय आमी जर खंयच्याय वेज भाजयेंत घातलो जाल्यार ताकाय खूब बरो असो टेस्ट येता आनी अशे खुबशे सिक्रेट इनग्रीडियंट आसतात जेणे टेस्ट हो वाडोवपाक जाता